हमको जाना पड़ता है कही दर्शन करने के लिए तो हमको बहुत खुशी होती हैं हम बहुत खुश होते हैं कि यहाँ जाना पड़ेगा यहाँ अच्छा लगेगा यहाँ जाना पड़ेगा तो हम गए अयोध्या अयोध्या गए तो वहाँ पे बहुत हमको अच्छा लगा वहाँ भाई दर्शन करे हनुमान मन्दिर गए दर्शन करे राम जी क दर्शन करे घूमे टहले आराम से बहुत सारे लोग थे वहाँ पे उनको भी देखे गए और बहुत हम लोग से बहुत वो रहती थी अम्मा लोग अम्मा लोग भी अच्छी लगी अम्मा लोग भी हम लोग के तेज थी ओ लोग भी अब सीढ़ी चढ़ रही थी औ बहुत सहायता की सब लोग सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहे थे बहुत भीड़ थी लेकिन बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छे से हम लोग दर्शन कर लिए गए दर्शन ओर्शन किए उतरे फिर नाश्ता पानी किए नाश्ता पानी किए मन तो कर रहा था कि कुछ टाएम तो टाएम बिताए फिर दीदी से बोली दीदी चलो हम लोग यहाँ पे आराम कर लेते हैं बहुत अच्छा लग रहा है सब सारे यहाँ पे सब लोग हैं सब लोग देखो आराम कर रहे हैं चलो हम लोग भी कुछ टाइम यहाँ पे रहते हैं आराम कर लें तब चले हवा अच्छा अच्छा आ रहा है आने का तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से कि चले आएं यहाँ पे जो डाईवर थे वही रेज को जल्दी में थे कि आओ घर भी चलना है कहीं हमको जाना है तो हम दीदी से बोले दीदी चलो यहाँ पे आराम कर लेते हैं तब चलेंगे तो हम दीदी बैठे वहाँ पे हमारे दो बच्चे भी गए थे हमारे ओ नहीं गए थे उनके चोट आ गया था पैर में इसलिए नहीं गए थे जाने वाले थे नहीं गए कहे तुम लोग जाओ कर आओ दर्शन तो हम चले जाएंगे हम कर आएंगे अभी चोट लग गया हम नहीं जा पाएंगे तो हम हम दीदी हमारे दोनों बच्चे और दीदी के बच्चा ओ भी सारे हम लोग गए थे गए दर्शन वर्शन किए बहुत अच्छा लगा वहाँ मन तो कर रहा था वहाँ एक हफ्ता भी रुक जाएँ बहुत अच्छा लगा वहाँ राम जी के दर्शन किए फिर राम जी के नाम लिए फिर जैसे गए थे वैसे आपुन वापस आए दीदी बोली अरे दर्शन ओर्शन करने जाया करो बहुत अच्छा लगता है हमी बोलें दीदी अच्छा लगता है हमको भी आप चलो हम भी चलते हैं हम लोग साथ में चलते हैं अपन साथ में आएंगे दर्शन करके दीदी बोली चलो ठीक है